तुस जेह्ड़ा अपने बारै च ते अपना जेह्ड़ा पढ़ाई लिखाई स्कूलै दे बारै च दस्सो थोह्ड़ा जेह्का मेरा स्कूल ऐ जेह्का पंञमी तक्क में पैह्लें उत्थें अपने ग्रांऽ च पढ़ेआ मतलब बड़ा शैल स्कूल हा ओह् अध्यापक बड़ा शैल पढ़ांदे हे ओह् बड़ा स्पोर्ट बी करदे हे पंञमी शा बाद दसमीं तक्क में थोह्ड़ा जेहा ग्रांऽ कोला बाहर गेआ पढ़ने ई ओह्बी स्कूल बड़ा अच्छा हा ते ओह्दे अध्यापक बी बड़ा शैल पढ़ांदे हे स्पोर्ट करदे हे बड़ी ते फ्ही ओह्दे कोला बाद ग्यारहमीं ते बारहमीं गौरमेंट स्कूल बड़ा शैल स्कूल हा उत्त कीती ओह्दे मिगी अद्यापक बड़े अच्छे हे शैल पढांदे हे ओह्दा जेह्का वातावरण अपने ग्रांऽ दा बगैरा बड़ा अच्छा हा उत्थें ठंडी ठंडी् हवा चलदी सोहै बी इ'न्नी गर्मी निं लगदी ही भी बारहमीं कोला बाद में ग्रैजुएशन करने ई इत्थें टाऊन च आई जा इत्थें बड़ा अच्छा कॉलेज ऐ साढ़े टिस्ट्रिकट च सारें शा बड्डा कॉलेज ऐ बड़ा अच्छा कॉलेज ऐ एह् कॉलेज दी बी बड़े शैल बूह्टे न बड़ी शैल ग्राउंड ऐ एह्दी गार्डन बगैरा बगीचे बी है'न इत्थें बड़े शैल शैल बूह्टे लाए दे स्टूडैंट ने जेह्ड़े बड़े स्पोर्टिव न बड़ी स्पोर्ट करदे असें ई बगैरा बगैरा होर बी बड़ी शैल शैल चीजां न साढ़े कॉलेज च